आंनि सेथि प्रदाकआनो जादों सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइनि गेजेराव अदिय' टेक्स बियो गोबां खामानिफोराव बाहायजायो सोलोंथाइ आरो सोलोंसाफोरनि गेजेराव बुंनायजों लोगोसे मोनसे लिरलांनाय थायो बे गासैबो गोख्रै खामानिफ्राव खामानि मावनो हायो जेरै बुंनायजों लोगोसे लिरलांनाय जायो आरो लिरनो गोनांथि गैया जायो बेफोर गासैबो सोलोंथाइ आरो फोरोंग्रा बेफोर गासैबोनि सायाव गोख्रै खामानिखौ लाबोयो गोख्रै मावनो हानाय खामानिखौ लाबोयो बेनो